मां सोशल मीडिया जे यूट्यूब सां जुड़ियल आहियां हुन में सभु कुझु ॾेखारींदा आहिनि बाक़ी त असां हुन ते ई ॾिसी सभु ड्रॉइंग व्रॉइंग सिखिया आहियूं ऐं सुठो बि लॻंदो आहे यूट्यूब सां जुड़ी करे हुन मां घणेई ॻालियूं ख़बर पवंदियूं आहिनि बाक़ी त जेको असां वरी हुन में ॾिसी करे पोइ यूट्यूब था पोइ पंहिंजे काॻरनि ते उहो ठाहिण जी कोशिश कंदा आहियूं घणो असां न यूट्यूब ताईं सिखिया